जि'यां कि अस तुसेंगी सनांदे न के मरदै दे जनानियां फैमिली बिच्च केह् रोल ऐ ते जि'यां के मतलब मरद होई गे तां मड़द ज्यादातर जि'यां के कम्मै उप्परै गे उठी कुदै ध्याड़ी लाने गे उठी तां पिच्छै जनानियां होंदिया तां उ'नें रुट्टी राट्टी बनानी जां थोह्ड़े डंगर बच्छु रक्खा होऐ घा बड्डेआ उ'नेंगी ते घा घू देना पौंदा बडलै उट्ठी'र होर बगैरा गोहा शोहा सोती सुट्टना होर फ्ही के जानि के उ'नेंगी मालै गी बाह्रै खोलना होर मतलब कि बाह्र झाड़ लेई जाने होर डंगरे ई चारने लेई जाना जां केइयें भिड्डां रक्खी दियां होंदियां ते भिड्डां कन्नै जाना उठी जां केइयें मेहीं रक्खी दिया होंदियां जां मेहीं जां मेहीं लेना खुल्लना अच्छा भई कुतै गोहा गा लग्गा होए तां पानियै ने नोहालनी मैंह् जां बगैरा धुप्पा बाह्लनी अच्छा उसी बी फ्ही संञलै चारने चुरने लेई जंदे होर बगैरा जनानियां कम्म ऐ जेह्ड़ा तां रुट्टी ज्यादा रुट्टी बनाना होर घा बड्डना होर खुंबै मतलब के खुंबै घा उ'नें बड्डना पौंदा होर बाकी जानि के केईं सारियां जनानियां न तां मतलब के ओह् आपू गै कम्म करी ओड़दी जि'यां के मक्कां मुक्कां राहें रांह्दे खाल्ली उं'दे जे जेह्ड़े के मड़द होई गे जेह्ड़े तां मक्कां मुक्कां राहियां तां उं'दे कन्नै पैसे कमाना मतलब के अपना पूरा साथ दिन्दियां जानि के मक्कां मुक्कां जि'यां के मक्कां मुक्कां राहियां तां पिच्छें गुड्डी आपूं छुड़नियां बड्डी आपू छुड़नियां जां गदरे गुदरे होंदे जेह्ड़े ओह् आपूं लाई ओड़ने जां अग्गें पिच्छें जे कुदै अग्गें पिच्छें ध्याड़ी लाई ओड़ी कुसै ने दुए जनानियां न तां ओह् मतलब कि ओह् अपने घरैआह्ले गी भेजी ओड़दी ऐ जे भई कुन्नु लाई देई आ इसी ते कुन्नु जि'यां के कुन्नु लाए जिसलै तां उत्थै कम्म जानि कि फ्ही घाढ़ी लाई ओह्का घा मतलब के आडियें आह्ला घा बड्डेआ जानि कि बाडमा गलांदे जिसी कि बाडमा घा बड्डेआ जिस बेल्लै तां ओह्दी बी घाडी घुडी लानी होर उप्परै तरपाल पाया जिसलै जानि के सड़ी जंदा की जे सिज्जी जा जेल्लै तां पानी लग्गी जां ते सिज्जी सड़ी बी जंदा होर के मड़दै कन्नै पूरा अपना मतलब के साथ नभांदिया ओह् होर बाकी अपने जे जेह्के जागत होंदे ओह् बी पालने पौंदे उनें गै होर बाकी माल बच्छु भिड्ढां जानि के एह् बी रक्खा होंदा तां ओह् झाड़े लेई जंदे होर केइयें झाड़े जानै पौंदा होर केइयें घर बैह्का उप्पर बन्नी ओड़दे केइयें ते बाकी अपने कम्मै कारें कारो बिच्च गै लग्गे दे होंदे सारे